आङो बेंटल बाजाराव सि उल बायदोंमोन गांसे दख'ना फानग्रायाव आं मोजां मोजां मोन्दोंमोन आरोखि नायनायाव मोजां ओमफ्राय गुदुं जागोन नंदोंमोन आङो ओमफ्राय माथो हनै गुदुङानो जाया मोजाङानो नङा बायबा बायबाय आजां गाजां लस मोनबाय आङो जों फसायनायाबो रावबो फसायासै आंल' फसायनानै लांबाय ना आं आं फैदोंमोन नालाय बाजाराव आमफ्राय आं फसायनानै लांनाय जादों आरो बाजारनिफ्राय ओमफ्राय दा हनै मोजाङानो नङा सि उलानो मारैबासो दासो लस मोनफिनबाय आं कलरखौबो मोजां नायनानै लानो रोङासै सि उलाबो गुदुङानो जाया मारै बिदि सि मोनलांफ्लांखोथाय आङो मारै बिदिखौ लांफ्लांखोथाय मोजाङानो नङा आरोखि दा सि उलानो आंखौ गुदुंथार होन्नानै थगायनानै फानहरनायबादि जाबाय आरो आंहाबो नायनो रोङासै ना गुदुङालाय गुदुं जायो आरोखि सुइथार गान्नानै नों सायाव जोमनोसो मोजां आरो सुथार गान्नानै सायाव जोमबासो नोङो एसे गुदुं मोनो नङाबाथ' नोङो गुदुं नंखाया ओरैनो बारसो हाबजोबो गारि सालायनाय मानायफ्रावबो जोमजाखाया माबायदि सि उल मोनलांफ्लांखो आङो सि उला नङाबा जा मोजां मोजां दंमोन ओमफ्राय दाना बिखौल' मारै मेगन मोजां मोन्नानै मेगना मोजां मोन्नानै लाफ्लांखो आङो ओमफ्राय दाना ह' सि उलानो मोजाङानो नङा माबायदि सि उल मोनलांफ्लांखोथाय आङो बिदि मोनलांफेरथाराखैमोन आं बिदि सि उल गैफेरामोन आंनाव बायबा बायनानै जा लस मोनबाय आङो सि उलखौ